میں اپنے کام کو ایک مسلسل سیکنڈ اور اظہار کا ذریعہ سمجھتا ہوں تنقید کو میں ایک موقعے کے طور پر لیتا ہوں یہ مجھے یہ سمجھ جانے میں مدد دیتا ہے کہ ناظرین میرے کام کو کس طرح سے نظر دیکھتے ہیں اور ان کے پہلوؤں میں بہتری چاہتے ہیں ہر تنقید میرے لیے ایک ہے جو میرے کام کی خامیاں اور خاموس خوبیاں دونوں دکھاتا ہے یہ مجھے اپنے